हाँ हमारे क्षेत्र में जो काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो लोगों को बहुत ही विशेष रूप से मौसम में प्रभावित करती हैं जैसे बरसात के मौसम में हैज़ा है सर्दियों में सर्दी फ़िलू है ज़ुकाम है ऐसी सारी काफ़ी बीमारिया हैं जो होती है और जो हम इन बीमारियों से हैं हम उनका इलाज करवाते हैं तो उनसे हम काफ़ी अच्छे तरीके से बचते हैं जैसे सर्दियों में जो भी ठंडी वाली चीज़ें हैं उनको हम नहीं खाते उनका कम प्रयोग करते हैं जिससे हमें किसी भी प्रकार की ज़ुकाम का स सर्दी नहीं हो खांसी भी नहीं हो इससे हम बच सकें और जो है आई फ़्लू वगैरह है ऐसी बीमारियों से भी हम जो भी पुराना खाना है जो भी बेकार खाना है उसको नहीं खाते हैं इसका विशेष ध्यान रखते हैं ताज़ा और गर्म की हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं इस तरह से हम जो है अपना इलाज और बचाव करते हैं